बेफोरबायदि हिनजावसा फरायसाफोरनो साइकेल एबा लेपटप होनाया मोजांनि बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला गामियारिनि स्टुदेन्टसफोर एबा फरायसुलिफोरा बुहुत गोजाननिफ्राय हान्थिनांगौ एबा फरायसालियाव फरायहैनो थांनांगौ जायो अब्ला जोङो साइकेल थायोब्ला जोङो टाइम मथे जोङो फरायसालियाव थांनो हायो अब्ला जोङो टाइम बायदि क्लासफोरखौ खालामनो हायो आरो जेब्ला साइकेल गैया अब्ला जोङो टाइम बायदि जोङो सौहैनो हाया जे थाबायलांनाय एबा बहाबा बहाबा लामाफोराव मोजां नङा बेफोर बायदियाव जोङो लेट जानानै सौहैयो नाथाय जेब्ला जोङो साइकेलफोर थायो अब्ला जोङो गासै खामानिखौनो जोङो एक घन्टानि खामानिखौ जोङो आधा घन्टा बेफोरबायदियावहाय जोङो मावनो हायो बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि साइकेल आरो लेपटप होनाया गाज्रिनि बाथ्रा नङा मानो होना बुङोब्ला जोङो लेपटपआवबो गाज्रि बाथ्रा नङा जेब्ला जोङो दानि जुगावहाय नायोब्ला लेपटप एबा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे सोलोंनायफोरखौ जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो मानो होना बुङोब्ला जोङो माखासे सोलोंथाइया जोंनि इन्टारनेटफोराव मोननो हायो जायखिनि बुस्तुखौ जोङो लेखा एबा बिजाबफोराव मोननो थाङा बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बेफोर सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो आरो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि फरायनायखौ जौगाहोनो थाखाय बेफोरबायदि साइकेल कम्पिउटार होनाया गाज्रिनि बाथ्रा नङा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ नांगौ जो आरो